दिनैहाय गारजेन मिथिं जागोन नोंथाङाबो बे गथ'नि बिफा हिसाबै माने गारजेन हिसाबै बे मिथिंआव बाहागो लाफैबानो जाबाय नोंथांनि जे मार्क नाम्बार बे मार्कआ माने दानि कम्पिटेटिभ माबायाव गोजोनथाव रोखोमनि जायाखै दा बेखायनो नोंथांनि बे गथ'खौ हो जाहाथे नैबे जा दा पुर मार्क मोन्नाय बेनिफ्राय साबसिन हामसिन बे मार्कखौ लाखिनो हायो बेनि फारसे नोजोर होनानै नोंथाङा न'आव गथ'नि जि लिरनाय फरायनाय बेफोरनि फारसे गोख्रों नोजोर होयोबा मोजां जागोन आरोखि मानो होनोबा आं सानो सोलोंथाइ बा इडुकेसनखौ जोङो देभलप खालामनांगौबा बिसेसखै जोङो थ्रि एंगोल मोनथाम खनाजों जोङो कम्बाइनलि गोरोबलायग्रोनांगोन जेनेबा फरायसालियाव जों टिसार थाबाय टिसारफ्रा जोंहा जा गियाननि फहर दं बे फहरजों जोङो हागौमानि नाजागोन जों नाजाबोगासिनो दं दा जों फरायसालियाव हाजोबैखौ नोंथाङा न'आव हो मोजांयै नोजोर होबानो जाबाय आरोखि जों न'आव जायखौ हाजोबा अ खमानो इसे जेरै इंलिसआव जेनेबा इउनिट टेस्टआव टुवेन्टिफाइभआव हो टुवेन्टिफाइभआव सेभेन हाफजों जायो नालाय मारजिन पासआ बेवहाय बियो जिर' टुसो मोनदों दा बेखौ नायोब्ला बियो फेलावनो गोग्लैबाय जि मेथ्सआवबो ओइट मोनदों खुनुरुखुम जि मेथ्सआव साइन्सआवबो जिर' सिक्सल' मोनदों बिदिनो एम आइ एल टेमायलफ्रावबो माने गोजोनथाव रोखोमनि जायाखै आरोखि दा औ औ औ दा बेवहाय मोनथाम साइडजों नुजाफैनांगौ बे मोनथामआनो जाबाय जोंथ' थाखाबाय फोरोंगिरि दा फोरोगिरिजों लोगोसे बे गथ'नि बिमा बिफा माने गारजेन बिसोरखौबो जों नुजाफैनो थाखाय खावलायहरदों मिथिंआ माबायाव आरोखि बार'थायाव बार'थायाव अ मा हा दे दे दे दाननोसै